विश्वांतल्यो पांच इंटरनॅशनल सिटीस एक आसा दुबय दुसरी आसा लंडन तिसरी पॅरीस चवथी म्हणजे तुर्की आनी पांचवी म्हणजे कोरियांतली सियोल ही सिटी